तर गांव आनी सिटी भितरचें स्कुल्स वा एड्युकेशना तेंचे भितर डिफरंस म्हणल्यार जें गांवां हा तेंगे क्लासरुम्स वो तेंगे फेसिलिटीज हा ती तितले मेळना एज कम्पेर्ड टू सिटी सिटींत जीं स्कुल्स आहा आनी तशेंच तेंका चॉक बोर्डू आसता फक्त आनी हालीं हालींच आतां प्रोजेक्टर यूज जावपाक लागला वेरएज सिटींत जीं स्कुल्स आहा तेंकां पोवपाक गेल जाल्यार तेंकां स्मार्ट टीव्ही आसतली तशेंच तेंगे स्क्रीन बोर्ड तशेंच प्रोजेक्टर मे बी बरें कॉलिटी सगळें बरें हेंचें तेंगे क्लासरूम तेंगे डॅस्क वो चेर्स तेंकां तेंच्यो फेसिलिटीस वो जे फेन्स लायट्स ह्यो फेसिलिटीज तेंकां बरें मेळटा